एकटा छै जे ग्रन्थके नाम जे पोथीके नाम छै बजरङ्ग बाण एकबारके समय छै जे हनुमान जीके कारावासमे डालि देलखिन तऽ ओहीमे ओ बैठल बैठल ओ लिखलथिन ओ ग्रन्थ बजरङ्ग बाण ओहि पोथीके नाम पुस्तकके नाम छै बजरङ्ग बाण आ ओ अकेले एकटा पूरा लङ्काके सीता माताके पता भी लगेलथिन लङ्काके अशोक वाटिकाके उजाड़ि देलथिन आ अकेले पूरा लङ्काके जड़ा देलथिन तऽ इएह सभटा बहुत रोचक बात छै आ हनुमान जी अकेले ही सीता माताके पता लगेलथिन लङ्का जड़ेलथिन अशोक वाटिकाके उजारलथिन एही दरमयान जे ओ प्रिय पोथी जो हइ सो रामायण छै बजरङ्ग बाण छै ई जे छै सीता माताके घटनाके आधारित छै सीता माताके रावण हरिके ले गेलथिन तऽ ओहीपर ओ सारा ओ रामायणके रचना ही एहीपर कयल गेल छै